हिकिड़े ॾींहुं जीअं मां घर में पंहिंजे जल्दी पंहिंजो कमकारु करे वांदी थी करे वेठी हुयसि रोटी वोटी करे वांदी थी जीअं वेठी हुयसि तो ओचितो ई मुंहिंजे भेण जी फ़ोन आई त मां पंहिंजे टिनि ॿार ऐं पंहिंजे घोटु सां गॾु अचा थी मंझंदि जी रोटी खाइण जे लाइ त इनजे लाइ मां हाणे छा कया तकिड़ो तकिड़ो करे हिकु पासे दालि ठाही ॿिए पासे चांवर ठाहिया टे पासे पटाटा ठाहिया इन विच में मां इहे ठहनि जेसि तईं तेसि तईं मां सलाद जो सामान कटियो फ्रूट कटियो खीरणी बि ठाही इहे सभु ठाहे मां जल्दी कलाकु में वांदी थी करे इन्हनि जो इंतिजार कयो